हँ पासमे एसन पुस्तकालय बहुत छै की जिसके बारेमे हमसब बहुत बहुत जनै छियै यहाँके सरकारी सीतामढ़ीके बारेमे कथी बोलब बिहारके बारेमे तऽ छोड़ू सीतामढ़ीके बारेमे हमसब देखै छियै बाहर तऽ हमसब कम जाइ छी सीतामढ़ीके पुस्तकालय जैसे होलै गोयनका कॉलेज एल के कॉलेज माधुरी यादव बहुत एसन कॉलेज है साइन्स कॉलेज अय सबमे पुस्तकालय हँ इस पुस्तकालयमे हमसब बहुत कुछ देखै छी हरेक रङ्गके किताब मिलै छै जाहिमे लड़िका लड़की सब बैठिके पढ़ै छियै किताब मिलै छै हरेक रङ्ग रङ्गके सब लेके पढ़ै छियै बढ़िआँ बढ़िआँ पुस्तकालय है यहाँके पढ़ाई प्राइवेटो पुस्तकालय भी बहुत है पुस्तकालय सबके रास अखबार सब पढ़ैके मिलै छै बहुत अच्छा लगै छै की यहाँके पुस्तकालय तऽ बहुत बढ़िआँ बढ़िआँ यहाँ है पुस्तकालयके बारेमे तऽ की बताउ हरेक रङ्ग किताब यहाँ की यहाँके लड़िका सब पुस्तकालयसँ ही बहुत पढ़ाइ करै छै बहुत आगे चलि गेलै यहाँके पुस्तकालयसँ लड़िका चाहे लड़की होइ सब कोइ पुस्तकालयसँ पढ़ै छै जो यहाँके पुस्तकालयमे देल है सब सुविधा देल है यहाँके पुस्तकालयमे सरकारीसे ना सरकारी तऽ प्राइवटो से भी बहुत लड़िका पढ़ि रहल है